जेनाकि सरिसव कॉलेजमे भेल छला अहाँकेँ चित्रकला बताइ खेल कूद बला गीत सङ्गीत बला होइत छै कार्यक्रम देखैयोमे हमर सबके समयमे ई सब कार्यक्रम होइत नहि छला अजुका समयमे गीतोके होइत छै खेलो कूदो जे होयबाक चाही अजुका जमानामे बहुत हमरा सबसँ पहिने बहुत चेन्ज अछि कि बुझलियै आब लड़का सब पहिने हमसब पैरे अबै छलौ पैरे अबैत छलहुँ आब सबके मोटर साइकिल भऽ गेल छै साईकिल भऽ गेल छै हँ सबके लग आब पाइ रहैत छै नाटकोमे लोग भाग लैत छै गीतो सङ्गीत चित्रकला रङ्गीन सबटा चीजमे आब इहोमे ई नहि छै की बुझलियै एहिमे सब एक रङ्ग ई नहि छै ई पैघ लोक छथि ई छोट लोक छथि ई नहि कॉलेज सबमे ई सब होइत छै खेल कूद सब भाग लैया महिला लड़की लड़का सब ई देखैयोमे कओनो ई नहि छै हँ बहुत सुन्दर देखि राख